गामि ओनसोलनि आरिमुआरि सिनायथिखौ फोथांना लाखिनाय आरो जौगाहोनायाव दोरोङारि गेलेमुफ्रा गोबांनो बिफाव लायो मानोना सासे गेलेग्रा बिथाङा गोजौ थाखोसिम गेलेनो गेलेनाय गेलेनानै गावनि मुंखौ जौगाहोनायजों लोगोसे गामि ओनसोलखौबो सिनायथि होनो हायो सासे मोजां गेलेगिरिया गोजौ थाखोसिम गेलेनायाव दावखोलांनानै मोजां गेलेगिरि हिसाबै सिनायथि मोनोब्ला गामियाबो गामि ओनसोलाबो जौगाहोनाय जौगाहोनाय फारसे गेलेमु बिफाव लायो सासे मोजां गेलेगिरि जानोब्ला जों गोब्राब नाजानांगोन गावनि मुंखौबो सिनायथि होनो हायो गेलेनायनि गेजेरजों गामि ओनसोलनिफ्राय गोजौ थाखोसिम स्टेट लेभेल नेसनेल लेभेलसिम गेलेहैनानै गावनि गामि ओनसोलखौ जौगानाय फारसे सिनायथि होनो हायो गावनि जाथि एबा हारिमुखौबो फोथांना लाखिनाय फारसे गेलेमु बिफावआ गोबां हेफाजाब होयो

जोंनि